तशें पळयत जाल्यार भारतांत कितल्योश्योच मुख्य धार्मीक सुवातो आसात आनी ह्या धार्मीक सुवाताचेर दर वर्सा कितलेंशेंच लोक भेट दितात जण एकलो आपूण ज्या देवाक मानता किंवा ज्या जाग्यार आपल्याक वचचे दिसता त्या जाग्यार त्या धार्मीक सुवाताचेर किंवा काही मनशांनी काही लोकांनी सांगणी करून घेतिल्ली उरता तें प्रमाण त्या त्या धार्मीक सुवातांचेर ते लोक वचून भेट दितात तातूंतल्योच सांगपाचे म्हळ्यार तिरुपतीचें तिरुमाला वेंकटेश्वर देवूळ दुसरें जम्मू काश्मीराक वैष्णो देवी देवूळ पुरीचें जगन्नाथ देवूळ आसा उत्तरखंडांत भद्रीनाथाचें देवूळ गुजरातांत द्वारकाधीश अमृतसरचें गोल्डन टेम्पल केदारनाथ भद्रीनाथ अशें अश्यो जायत्यो धार्मीक सुवातो आसात जंय वर्सान वर्स खूब मोट्या प्रमाणांत लोक भेट दितात

थंयचो जो देव आसा वेंकटेश्वर देव हो देव सगळ्यांत गिरेस्त देव अशें म्हणटात आनी हे जे भारतांतले एक देवूळ आसा तें विष्णूचो अवतार म्हण नामाना मेळिल्ल्या पैकी एक देवूळ आसा हांगा म्हणजे तिरुपतीक दर वर्साक हजारांनी लोक वतात तशेंच दर एका दिसाक कितल्याश्यांच हजारा म्हणजे साठ ते सत्तर हजारा परस चड लोक ताका वचून भेट दितात आनी हाचे वल्यानूच आमकां ताची कितलीं लोक प्रियता आसा ती स्पश्ट जाता ब्रह्मोत्सव हो खंय देवळाक भेट दिवपाचो सगळ्यांत बरो वेळ अशें म्हणटातात कारण तो व्हड धूम धामान मनयतात आनी प्रेक्षकांक मोहित करपी शो अशें म्हणटात ह्या देवळाचो प्रसाद लेगीत खंय रुचीक आशिल्ले खातीर सामको चड प्रमाणांत फामाद आसा हो जो प्रसाद आसा तो हिन्दू आनी शिख ह्या दोनूय धर्मांत धार्मिक अर्पण आशिल्लो एक अन्न पदार्थ आनी ताका लागून तो खूब फामाद आसा तशेंच तिरुपतीच्या तिरुमाला दोंगुल्याचेर दर वर्साक श्री वेंकटेश्वर स्वामीक समर्पीत केल्लो एक म्हत्वाचो उत्सव आनी तो म्हळ्यार तिरुपती ब्रह्मोत्सव जो थंय मोट्या प्रमाणांत मनयतात थंय तिरुपतीक भगवंताक वेळार फारीकणी करपाक आदार करपा खातीर भक्त लोक जे वतात ते आपलें येगदान दितात अशें म्हणटात लोक थंय वचून देवळांत आपले केंस दान करप ही यूग पुर्वी पद्दत कितलेंशेंच लोक थंय वचून आपले केंस दान करतात आनी हे करूंक सगळ्या पिरायेचे लोक प्रभुचे दर्शन करचे पयली देवळाच्या आवारा लागसर आपली प्रार्थना करतात आनी थंय तकली मुंडयतात दुसरें जे आसा तें भद्रीनाथ द्वारका जगन्नाथ आनी रामेश्वर अशें चार धाम दर एक हिन्दून आपल्या जिवितांत चार धामांक भेट दिवची अशें मानतात किंवा अशें म्हणटात आनी आदी शंकर हाणे व्याख्यां केल्या चार धामांक चार हिन्दू तिर्थ स्थळां ही आसात तशेंत दुसरें म्हळ्यार गुजरातांत आशिल्ले द्वारकाधीश देवूळ हे श्री कृष्णाक समर्पीत केल्ले देवूळ थंय श्री कृष्णाचो नातू जो वज्रनाभ हाणें ह्या देवळांच्यो सुरवेच्यो बांदावळी बांदल्यो अशें म्हणतात आनी हे देवूळ जे आसा तें आठव्या शेतमानां उपरांत चर धामाचो पवित्र भाग जालो आनी चार धाम मदलो हे निमाणो धाम आसून दर दिसाक व्हड प्रमाणांत हिन्दू भक्ताक आकर्शीत करतात हांगा खंय जन्माष्टमीक म्हळ्यार भगवान श्री कृष्णाच्या जल्माच्या सन्मार्थान मनयतात तो उत्सव जे तरेन मनयतात तें तुमी पळयल्यार खंयच्याच उत्सवा सारकें ना इतलो मोट्या धूम धामान तो जो उत्सव आसा जल्माष्टमी तो उत्सव थंय मनयतात